हलो जी हाँ हाँ आ आ सकते हैं होती हैं ना होती है हाँ है है ना वो भी है जी लॉएन वगैरह

जी हैं मिलता है हाँ हैं हाँ जी मिल जाता है वहाँ पे हाँ क्यों वो उधर चिड़ियाघर में वो हाथी वगैरह सभी हैं वो रहते भी हैं वहाँ पे पूरा जी आ सकते हैं